ओ अपन वर्तमान परिदृश्यमे विज्ञापनके ओरसँ जे केओ बिजनेस करै छै जे केओ किछु करै छै तऽ ओ सोशल मीडिआसँ प्रचलित होइ छै जेनाकि वॉट्सएप इन्स्टा फेसबुक ट्विटर एहि सबसँ अपन लोक ई करै छै अपन प्रचार प्रसार केलक आओर वएहसँ आगू बढ़ैके कोशिश केलक आओर जे वएहसँ जे ई भेल जे केओ लेडीजसब अपना घरसँ कोनो भी काज केलथि या किछु केलथि तऽ ओहिसँ ई विज्ञापन अपन प्रचार केलक आओर सोशले मीडिआके जमाना छै आइकाल्हिमे सोशल मीडिआसँ सबकिछु होइ छै जामे तक सोशल मीडिआसँ प्रचार प्रसार नहि हेतै तऽ किछु नहि हेतै आओर जेनाकि एखन देखने हेबै ओझा प्रचारवला तऽ ओहिसँ